भारतनि सोलोंथाइनि बिखान्थिफोरा गाज्रि थासारि जायो एखम्बा समाव रिजाल्ट मोजां जायै मायै बिदियाव मोगा मोगि जानांनाय जायो जोङो फरायसाफ्रा माखासे जेंनाफोरबो नुजायो जेरैहाय जोङो एग्जाम होनायनि सिगां माबाफोर गावखौ गोसोआव दाउत थानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय सुसाइड जानाय बेफोरबायदि जेंनाखौ जों नुनो मोनो भारतनि सोलोंथाइयारि बिखान्थियाव बेफोरबायदिखौ जोङो जाहाथे नुनो मोना आरो मा होनो जोङो गासिबो बिथिङावनो नायोब्ला जोङो फरायनायालाय जौगालांदों जौगालांनाया थेवबो माखासे प्रफेसारफोरनि थाखाय रिजाल्टफोरा जोंनिया मोजां जाया गाज्रि जायो बेकल' फैयो बिनि थाखाय जोङो मोजांखौ लुगैयो भारतनि सोलोंथाइयारि बिखान्थिफ्रा जेन मोजाङै मावो फरायसाफोरनि फरायनायनि थाखाय मोजां रिजाल्टनि थाखाय फिउसार लाइफनि थाखाय जे नों मोजां मावनो हायो बिनि थाखायनो जोङो आसा खालामो भारतनि सोलोंथाइयारि बिखान्थिया मोजां खालामलांगोन आरो जोंनियाव बेफोरबायदि जेंनाया फैया जाहाथे जिउ फोजोबनाय जिउ खहा खालामनाय बिदिनो जों गावनि जिउखौ फोजोबा लासिनो जेंनानिफ्राय सुस्रांनाय जेरै द्राग्स एडिक्टेडफोर जानाया जोंनि स्टुडेन्टफोराव गोबां जाबाय बेफोरबायदिया जाया जोंनि लाइमोनफ्रा जिउ खोमानानै लाया जोङो बेफोरबायदिखौनो लुगैयो बेफोरबायदि जानायनि जेंनानिफ्राय जोङो गोजानाव थानो लुगैयो सान्तिखौ लुगैयो जोङो आंनि बुंनाया एसेनोसै